हेल' आइ मा खबर मा गोसोखांदों दिनैलाय दङ' मा एरैनो गरमफ्राव जेरायला बायनानै बाल बो गैया माबो गैया आव आजां आजां नो बारानो बारा थोबसेबो फिफाङा दालायानो मावा सरलपारायाव सोर सोर आइयु सान्दुं गोसा गरमआव लामायानो गाज्रि थार सरलपारा थांग्राया खेबसे थांनानै आजां आजां मोदोमफ्रानो सानानै फैजोबदों मैदेरबो आंखारो नो माथो आइयु गियाबा सोरनि गारि मा गारि सोरनि गारि मा गारि थांनाया थ थांजागौ मोन हाय लामायानो गाज्रि थार एसे बाहरो आं आंखायनो आजां आजां गोजांबोना लामाया मोजां नङा गामिफ्राव मैदेर आंखारथेबा

दिरबिल आव बो थांजायो थांबालाय खाथिआवनो खिन्थु सान्दुं गोसा सो ना दिरबिल आवबो फिफां लाइफां आनो गैया आव एसे सान्दुन जायो ना आव आव ना बहा थांनो सरलपाराखौ एसे लामाया मोजां नङा हाय आंखायनो एसे बादबदां मैदेरखौ गिदों आमफ्राय लामायानो मोजां नङा ना

दिरबिल आवनो थांसै आव दे खबर लालायबावदो मालायखौबो बिसोरखौबो आव आव आव आव दे दे आमफ्राय फैसाफोरा बेसेबां खाङो दे दे आव दे दे आं दे दा खबर हरफिन दे